ہمارے پسندیدہ مصنف حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی علیہ الرحمہ اور ہم نے اِن کی بہت سی کتابیں پڑھیں ہیں جیسے کہ ہم نے کتاب النحو پڑھی ہے کتاب الصرف پڑھی ہے اور اور میں اِن کی کتاب قصص النبیین پڑھ سکتا ہوں القرأۃ الراشدہ پڑھ سکتا ہوں یہ ہمارے پسندیدہ مُصنف ہے اور میں اِن کا اور یہ بہت بڑے عالمِ دین گزرے ہیں اور بہت عالمِ دین گزرے اور میں اِن کی کتاب کاروانِ زندگی پڑھ سکتا ہوں